जेन्ना हांवें लोकांक कपडे शिंवोन दिले तेन्ना सगळ्यांक ते आवडटाले बरे जाता म्हणटाली म्हागेलें सगळें शिवणकाम फिनिशिंग बरें दिसतालें सगळें आनी हांव केन्नाय कोणाक कपडे शिंवन दिलें तांकां हांवें पॅटर्न दाकयलो तो तांकां आवडटालो आनी एक कोणूय म्हाका कपडे शिंवपा दिले जाल्यार तीच परत म्हाजे कडल्यान येताली आनी तूंच शिंव तूच शिंव अशीं म्हणटालीं सगळें म्हागेले कपड्यांक बरें शिंवता अशें म्हणटालें ब्लावज तर हांव बरे शिंवतालें आनी आजून सुद्दां हांव शिंवता म्हाजे भुरग्यांचे कपडे म्हाजे मम्मीचे कपडे ब्लावज हांवूच शिंवतां आनी तांकां आजून म्हाजेच हातचे कपडे जाय म्हाजीं भुरगीं म्हाजे शिवाय कपडे घालिनात दुसऱ्यांनी शिंवल्ले तांकां म्हाजेच कपडे आवडटा म्हाजोच पॅटर्न केल्लो आवडटा मम्मी अशें कर तशें कर म्हणटा आनी हांवूच तेंचे कपडे शिंवता आनी आतां अशें दिसता म्हाका की हांव हो वेवसाय असोच दवरुचो फुड्या आनी म्हाज्या भुरग्यांनी सुद्दां म्हाका हेल्प करचें आनी भुरग्यांनी बीन हें टायमपास म्हणून करचें अशें म्हाका दिसता